म्हाका हायकींग करपाक खूब आवडटा आनी रेदर दॅन सोलो म्हाका ग्रुपान वचपाक खूब आवडटा आमचो एक ग्रुप आसा ग्रुप म्हणजें गट आनी गटांत आमचे भाव भयण सगळे मेळून आमी दोंगर चडपाक मागीर बरें बरें जागे पळोवपाक अशें आमी हायकींग बी करतात आमचो लास्ट हायकींग आसलो वागेरी आमी थंय वाग सोदपाक म्हणून गेल्ले बट आमकां थंय वाग बी कोण मेळूंक ना आनी बट आमचो दीस थंय बरो गेलो आमी एक दीस थंय रावन आयले